अक्सर लोग व्यायाम और योग को एक जैसा समझते हैं पर ऐसा नहीं है व्यायाम एक अलग चीज है और योग एक अलग चीज है व्यायाम ऐसा है कि व्यायाम में थोड़ी जगह ज़्यादा लगती है और सामान भी लगता है व्यायाम में ऐसा होता है कि अपने को हाथ पैर को हिलाना डुलाना गर्दन का कोई व्यायाम करना हाथ पैर को ऊपर नीचे करना कोई सोने वाला व्यायाम होता है कोई मतलब ऐसे कई प्रकार के व्यायाम होते हैं जिसके लिए हमको ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती है कुछ सामान की जरूरत पड़ती है और योग है वो एक शांति से एक जगह बैठ के किया जाता है उसमें कोई हाथ पैर हिलाना डुलाना नहीं होता है बस ध्यान लगाना होता है कुछ थोड़ी बहुत ऐसी एक्साइज़ करनी पड़ती है उसके लिए ना ही ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और ना ही कोई स्पेशल टाइम की जरूरत पड़ती है बस आप आराम से कहीं बैठ जाओ और मस्त से योग करो इसलिए व्यायाम एक अलग चीज है और योग एक अलग चीज है जो व्यायाम है वो एक शारीरिक प्रक्रिया है इसमें शरीर की जो गतिविधियाँ है वो बढ़ती है उसमें बदलाव आता है और योग है उसमें शरीर और मन दोनों में दोनों को वो स्थिर बनाता है और जो व्यायाम है वो केवल शरीर की जो प्रक्रिया है उसको उसको गतिशील बनाता है पर व्यायाम और योग अलग अलग चीज है जब हम व्यायाम करते हैं व्यायाम एक्ससाइज़ तब जो हमारी साँस उस पर ध्यान नहीं होता है वो काफ़ी तेज हो जाती है क्योंकि हम उसमें एक्ससाइज़ करते जैसे कि अपन कूद रहे हैं या दौड़ रहे हैं कोई हाथ पैर इधर उधर कर रहा है कोई गर्दन की एक्ससाइज़ कर रहा है तो उसमें जो साँसे हैं हम उस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं साँस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पर यदि हम वहीं योग करेंगे तो योग बहुत शांति से किया जाता है तो योग में जो साँस है उस पर संतुलन बना होता है मतलब साँस बहुत आराम से चलती है साँस का लेना छोड़ना इस पर ध्यान दिया जाता है हमारे जो शरीर है इसमें जो योग है योग शरीर के अंदर के अंगों पर प्रभाव डालता है योग करने से शरीर के अंदर जो है वो प्रभावशाली होता है पर जो व्यायाम ये शरीर के बाहर की जो प्रक्रिया है वो की जाती है उसमें योग करने से शरीर जो है बहुत फुर्तीला बनता है मतलब काफ़ी ऐसा लगता है कि हमको आलसपन नहीं रहता है उससे फुर्तीला बनता है पर जो व्यायाम है इसमें जो मांसपेशियाँ है उसमें जकड़न आ जाती है कभी कभी तो क्योंकि उसमें अपने को दौड़ना भागना पड़ता है हाथ पैर हिलाने डुलाने पड़ते है उसमें एक्ससाइज़ करनी पड़ती है तो तो कभी कभी मांसपेशियों पर उस पे उसका प्रभाव पड़ता है पर योग करने से मांसपेशियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और व्यायाम जो है वो शरीर के अंदर जो पाचन वाली शक्ति है जो पाचन की प्रकिया होती है उसको बढ़ाता है व्यायाम क्योंकि अपन तब दौड़ते भागते हैं तो थक जाते हैं अपनी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है हमको भूख लगती है तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं वही योग क्योंकि योग हम शांति से बैठ के करते हैं तो वो हमारी पाचन शक्ति को धीरे करता है योग करने से हमको भूख नहीं लगती है और ना ही हमें बार बार खाना खाने का मन करता है तो इससे मोटापा भी नहीं आता है और व्यायाम के लिए ज़्यादा जगह भी लगती है और योग के लिए कम जगह लगती है हालाँकि दोनों चीज़ें करने से हमारे शरीर को फायदा मिलता है पर व्यायाम एक अलग चीज है और योग एक अलग चीज है